हलो जय झूलेलाल हा तव्हांजे लाइ छा सेवा अरे वाह असां पूरो इंतज़़ामु पाण कंदा कया कंदा आहियूं पूरो तव्हांखे बसि तयार थी करे अची नचिणो अथव पूरो इंतज़ामु रहंदो महिमाननि जो हर तरह जो हर प्रोग्राम जो तव्हांजे ॿहिराणा ॿहिराणा साहिबु थींदो आहे असांजो पाठ साहिबु थींदो आहे अ तंहिंखां पोइ वेॾीअ वेॾी जो प्रोग्राम पूरो कार्यक्रमु जो बंदोबस्तु असां तव्हां लाइ कर तयार करिया रहिया ऐं तव्हांखे कोई टेंशन वठण जी ज़रूरत कोन्हे हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा बिल्कुलु सभु तव्हांखे मिलंदो ठहियलु ठुकियलु न न वेॾी हा वेॾीअ जो वेॾीअ जो सतावड़े जो सभिनि तव्हांखे पूरो तयारी थी मिलंदी सभिनि जी तयारी उनजी बि तव्हां टेंशन न वठो पंजाह टका पहिले असां वठंदा आहियूं तंहिंखां पोइ तव्हां पंजाह टका आरामु सां ॾिजो पोइ वरी शादीअ खां पोइ हा हो हुनजी उनजी बि टैंशन तव्हां न वठो उहो सभु बि असां पोइते ॾिसी वठंदासि सम्झी वठंदासि पाण में आहियूं असां बाक़ी तव्हां निश्चिंत रहो हा बिल्कुलु निश्चिंत रहंदव कोई दिकत न ईंदव हर प्रकार जी तयारी थी मिलंदी तव्हांखे तव्हां ख़ुशि ई थींदव तव्हांजा महिमान बि ख़ुशि थी वेंदा नचण टपण सभिनि जो सभिनि जो बंदोबस्तु असांजी हा पूरो हा हा मालिक जो शुकुर आहे असांखे यादि कयोव तव्हां हाणे असां बि तव्हांखे पूरी तरह सां संतुष्ट करण जी पूरी कोशिशि कंदासीं की तव्हांखे कोई दिकत न थिए तव्हांजे महिमाननि खे कोई पाण दिकत न थिए ऐं हीअ बि ख़ुशि थी वञनि तव्हांजे हितां ऐं तव्हांखे बि वाधायूं शादीअ जूं अचो था सम्झी था वठूं पाण में वेही करे अचो तव्हां हा हा हा हा जय हा जय झूलेलाल